में ना सलवार मतलव सीना मतलव आसान ऐ लेकिन कमीज सीना मेरे बास्तै बड़ा मुश्कल हा लेकिन में कमीच पकड़दी ही मीं पता निं चलदा ऐ एह्दे तीरे दा हिसाब केह् ऐ जां एह्दा म्हूंडा केह् ऐ जां एह्दी हिप्प केह् ऐ जां मतलव किन्नी जेह्ड़ा मतलव बाजू ऐ रक्नीख पौंदी ऐ फिर में टेलरानियें कोल बैठिये दो म्हीने ओह्दे कोल लाए सलाई सिक्खी लेकिन कमीच बड़ा टफ मेरे बास्तै बड़ा मुश्कल हा हैं मेरा तीरा बराबर नेईं हा आंदा कदें गले दी टीकन नेही पौंदी कि गला जिसलै में बनांदी ही ते लम्बा बनी जंदा हा कुसा पास्सेई चौड़ा बनी जंदा हा फिर बी में ऐंची टेप लेईयै ऐंची टेप दे हिसाब कन्नै में उस्सी गले गी ना तैह् पाया कपड़ा पूरी तैह् बिच्च रक्खेआ कपड़ा ओह्दी लैंथ बनाई किन्नी लम्बाई किन्नी इंसान गी कपड़ा लेडी दा सीना होऐ ते किन्ना लम्बाई आंदी ओह्दी फिर में ओह् लम्बाई लेई ओह्दी पूरी कमीज कोल लग्गियै तीरे कोला फड़ेआ घेरै तक लेई ओह्दी लैंथ किन्नी ऐ ओह्दी लैंथ पूरी लम्बाई बनी ऐ सैंती इंच फिर ओह् कपड़ा में पैह्लै डबल हा फिर में उस्सी चौरे टाईप च कीता चौरी तैह् ब'न्नियै चार तैह् बिच्च कपड़ा आई जंदा ऐ फिर उस्सी में केह् कीता कपड़े गा चारें तैह् बिच्च पाईयै फिर में उस्सी ना अट्ठ इंच इत्थूं तीरा मिनेआं मिगी तारा किन्ना चाही दा ऐ में तारा रक्खेआ ओह्दा सोह्लां इंच सोह्लां इंच तीरा रक्खियै फिर में ओह्दी ओह् कीता ऐ ओह् म्हूंडे दी लम्बाई लेई ऐ म्हूंडा किन्ना रक्खेआ ऐ फिर में ओह् म्हूंडे ऐंची टेव कन्नै मिनियैं ते ओह् अट्ठा इंच म्हूंडा रक्खेआ ऐ में फिर ओह्दे हिसाब कन्नै में मार्कर लेआऐ मार्कर नशान लाया नशान लाईयै फिर में ओह्दी न थोह्ड़ी थोह्ड़ी कटिंग कीती म्हूंडे दी फिर तीर् दी अध्दी इंच न उप्परा तीरे दी म्हूंडे दै उप्परा अध्दी इंच तीरे दी कचाई लेई लेईयै लेकिन फिर में मतलव बड़ी दमाक कन्नै सोच समझ लेईयै ते फिर में थल्ले लाथी दी मतलव दिक्खेआ किन्नी चैस्ट ऐ किन्नी लम्बाई आंदी ऐ फिर ओह् मिगी आई ऐ कि बाई इंच मतलव ओह्दा कीता में जारां इंच नौ कीती मतलव बाई ही न ओह्दा चौरा कपड़े लेआ हा ते नौ कीती थल्ले करियै फिर में पंदरां इंच थल्लै ओह् रक्खी ऐ कली एह् जेह्ड़ी ही पंदरां इच रक्खी थल्ले फिर ओह्दा घेरे दा में नाप लेआ पूरा में घेरा किन्ना चाही दा ऐ फिर घेरा में पच्ची घेरा रक्खेआ ऐ ते पंदरा इंच कली रक्खी ऐ करियै पूरा कपड़ा सैटिंग करी कुरी में कटिंग कीती कटिंग करिये फिर में उस्सी माईके कन्नै नशान लाया ऐ नशान लाईयै फिर कटिंग उप्परें कीती ऐ नशान लाईयै फिर में ओह्दे उप्परे सींतरां बड़ाईयां नै दोऐ जिसले पास्से हैना ओह् दोऐ जोड़े इक जैसे कीते कि मतलव कि अग्गे पिच्छें निं जाए जेह्दे कन्ने ओह् खराब होई जाए कपड़ा सैट्ट निं बैठदा ऐ फिर में दोए कपड़े उध्द उध्दर दा चुक्के ते दोह्री तैह् बिच्च लेआंदा उनें दोनें गी उस हिसाब कन्नै पंज इंच थल्ले शड्डियै में उत्थें फिटिंग दा नशान लाया ऐ जिसलै में फिटिंग दा नशान लाया ऐ ते मिगी पता लग्गिया कि साड्डे पंज दे थल्ले लगदा ऐ सत्त दे थल्ले लाईयै फिर में उस्सी लम्बाई कीती ऐ ओह् करियै फिर में थल्ले लाई हिप्प दा जारां दूने बाई दोह्रा करियै बाई कपड़ा लेआ फिर में पूरा लम्बाई लेईयै कमीज त्यार कीती ऐ फिर में बाजू दिक्खी ऐ एह्दी बाजू दी लम्बाई किन्नी ऐं कमीजा दे कन्ने बाजू ते लानी पौंदी ऐ लेकिन बाजू तैह् कीती ऐ में पंद छे इंच में अग्गें रक्खेआ बोग्ग पर अट्ठ इंच मेरा पिच्छें लम्बाई ही ओह्दी कटिंग लम्बाई लेई ऐ फिर में बाजू त्यार कीती ऐ ओह्दा फट्टी ब'न्नी सनातरां मारियै फट्टी ब'न्नीयै फिर में ओह् कमीज दा बाजू जेह्ड़ी म्हूंडे दा चैक कीती ऐ के म्हूंडा ते कमीच जेह्ड़ा बराबर आई जाए के अग्गे पिच्छे निं जाए करियै फिर में दुआ म्हूंडा लाया ऐ दुए लाईयै फिर में गले गी बुकरम पैह्लैं में बुकरम लाई लेई गले गी लाईयै गला भन्नी लेआ बुकरम पाईयै पूरा गला त्यार कीता ऐ करियै फिर में उस्सी थल्ले अंदरैं तरपाई कीती तरपाई करी कुरी कमीच पूरी त्यार कीती ऐ तरीयै फिर में तरपाईयां कीतियां थल्लै घेरे गी फट्टी दो इंच भन्नियैं ते थल्लै तरपाई कीती ऐ करियै फिर में पूरी कमीच त्यार कीती फिर में पाईयै दिक्खी फिर इक बारी मेरै कोला खराब होई फिर में पूरी सैट्ट करियै बनाई ऐ ते तरपाई बिच्च कोई प्रॉब्लम निं अवे जेह्दे कन्ने कली अग्गें पिच्छें हेई जाए कोई निक्की होई जाए जां बड्डी होई जाए पूरी सैट्ट करियै कमीच मेरे वास्तै बड़ा मुश्कल ही कमीच क्युंकि बड़ा आसान कन्नै बनाई सकी दमाकै च बठाईयै कि में एह् कमीच में किन्ना टैम लगदा बनाने गी किन्ना नेईं मिगी पौना घैंटा लग्गा इक घैंटा कमीच बनाने गी जेह्दे बिच्च में एह् पूरी कमीच त्यार करी सकी पंदरां मैंट लग्गे मीं तरपाई गी ठीक ऐ ते पौनां घैंटा घैटै बिच्च जेह्की कमीच जेह्की सवा घैटें बिच्च में इक कमीच सवा घैटें बिच्च डेड़ घैंटे बिच्च में कमीच त्यार करी दित्ती कि चलो जिन्नी मर्जी आसान ही फिर बी में बनाई लेई इस बास्तै